हाँ किसान एक खेती ऐसी चीज़ है किसान जो करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़े हैं हम अगर किसान अगर मेहनत इतना कर रहा है खेती कर रहा है उन से जो अनाज पैदा होते हैं वो हमें खाने कि चीज़े आती हैं तो हमें उनको जो इतना मेहनत करते हैं उनको पैसा हम दे के उन उचित दाम दे कर के हम उनका अनाज लेते हैं तो उसे खाते हैं उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है प्लस किसान अपनी भूमी को भी उसमें उपजाऊ बनाते हैं हर चीज़ करते हैं इससे अच्छी चीज़े मिलती है अच्छी प्रेरणा मिलती है किसान को भी मिलती है कुछ उनके लिए भी हो जाता है कुछ हमारे लिए भी हो जाता ये सारी चीज़े किसान करते हैं